پچھلے ان چند دہائیوں میں جو یوٹوبر جو ابھر كر جو ملازمتیں آئی ہیں ان میں سے یوٹوبر ہے جو اپںا وقت دے رہے ہیں یوٹوبر پر ویڈیو بنا رہے ہیں كوئی ویلیگ بنا رہا ہے

ڈرائیور كی ملازمتیں ابھر كر آئی ہیں ان میں سے بہت ساری ہیں ان میں سے بہت سارے ٹریڈنگ بھی كر رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ نوكری ابھر كر آئی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ملازمتیں جو ابھر كر آئی ہیں ان چند دہائیوں میں ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے موبائل چلانے والے موبائل كے ذریعے سے ارننگ كرنے والے جیسے ایفلئیٹ ماركیٹنگ ہو گئی ڈروپ شوٹنگ ماركٹینگ ہو گئی بہت ساری ایسی آنلائن ہیں نیٹورک ماركیٹنگ ہو گئی بہت ساری نوكری ایسی نوكری ابھر كر آئی ہیں جس سے انسان كمانا سیكھ سكتا ہے ملازمت كے ذریعے سے یا پھر انویسٹر كے ذریعے سے ان چند دہائیوں كے اندر پہلے نیٹ پہلے نیٹورک ماركیٹنگ كو كوئی نہیں جانتا تھا اس دور میں سب ان چند دہائیوں میں نیٹورک ماركیٹنگ كر رہے ہیں كوئی موبائل چلانا نہیں جانتے تھے ان چند دہائیوں میں موبائل نكل كر آئے موبائل كے ذریعے سے ہی انسانوں نے ارننگ كرنی شروع كری ان کن چن ان چند دہائیوں كے اندر بہت سارے پہلے گاڑی كوئی نہیں چلاتا تھا گاڑی چلانے كی كوئی نوكری نہیں ہوتی تھی جسے ہم ڈرائیونگ كہتے ہیں یہ جیسے ایموزون كمپنی كے اندر ہو گئی اوبر كمپنی كے اندر ہو گئی ایسی ملازمتیں ابھر كر آئی ہیں ان چند دہائیوں كے اندر اور ان میں سے سب سے زیادہ جو ابھر كر آئی ہے وہ ہے ٹریڈر كمپںی مطلب ٹریڈر مطلب ٹریڈنگ كرنے والے تو ٹریڈر بھی بہت سارے ہیں جو لوگ اس سے اس كے ذریعے سے پیسہ كماتے ہیں